हेलो हँ हम जे छै से कनि एतऽ मधुबनीमे घुमऽ चाहै छी हम जे छै से अएलहुँ हँ दुइ तीन घण्टा भेल हँ अहाँ जतऽ कहिए एहिठामके तऽ अहीँकेँ जानकारी अछि हमरा तऽ नहि यऽ हुँ हँ गणेश पूजा हुँ

हूँ हूँ हँ हँ छै हाँ

हमरा छलै सिन्धेश्वरी भगवती मन्दिर देखैके कि सब विशेषता छै ओतुका ओ हँ एगो सिन्धेश्वरनाथ महादेव मन्दिर सेहो छै सुनबामे आएल छलै हमरा अच्छा अँ अच्छा हमरा एगो अयाची मिश्रके घराड़ी सेहो भेटल यऽ इह

हूँ हूँ हूँ हँ चूड़ी मार्केट केमहर छै मधुबनीमे ठीक छै रखै छी